جی میڈم میں مظاہر بات کر رہا ہوں

میری کچھ دنوں سے طبیعت خراب چل رہی ہے پیٹ میں درد رہتا ہے فیور رہتا ہے کیا کریں جی تین چار دنوں سے ہو رہی ہے میں نے لوکل میڈکل سے کچھ میڈیسن لی تھی میں نے ان کو کہا تھا انہوں نے اپنے طرف سے دی تھی میڈیسن لیکن نہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو پایا تو پھر ابھی فیور تو نہیں ہے لیکن پیٹ میں درد زیادہ ہے اور فیور ہے ہلکا ہے نارمل ہے نہیں نہیں کلینک پہ تو نہیں آ سکا میں چلیے کلینک پہ آنا پڑے گا جی جی میں اچھا اچھا تو میں جی جی میم اوکے اوکے پیراسیٹامال جی میم جی جی میم ضرور ٹھیک ہے میم کلینک کتنے بجے کھل جاتی ہے آپ کی اوکے میم میں کل آتا ہوں

اوکے میم تھینک یو